हमरा आरके गाँव घरमे ही बचपन मे सुबहके दौड़ै रहौं खुब पसीना बहाबियै आओर अनुभव बहुत अच्छा लागै रहए हमरा आरके पप्पा मम्मी

जे सुबहके दौड़नाइ बहुत लाभदायक छै तऽ हमरा आरके दौड़ियै कहियो कोनो कॉम्पिटिशनमे नहि दौड़लहुॅं जेके हमरा आर कहियो कोनो प्राइज या मेडल ईसब हमरा आरके नहि मिलल यऽ जेकि दौड़ैके लिए स्वास्थके लिए बहुत अच्छा छै आओर अहाँके से दौड़ अच्छा रहत दौड़ैमे तऽ कभी जे छै दौड़मे जे छै कोनो जल्दबाजी कोनो काम लागि गेल तऽ तुरत दौड़ल रहबै तब ने झप दऽ कऽ दौड़ जेबै अहाँके दौड़ पुरा एकदम बनाएल नहि रहत दमपची नहि बनाएल रहत तऽ दौड़ थोड़े सकबै सए मीटर अहाँ नहि दौड़ सकबै अगर दौड़ किछु बनाएल रहत तऽ सए कि पाँच सए मीटर दौड़ि जेबै अहाँ छओ सए मीटर दौड़ि जेबै दौड़ैके प्रैक्टिस होना चाही प्रैक्टिस जब करल रहत शरीर तब मजबुत होएत तब अहाँ पाँच सए मीटर दौड़ सकबै जेकरा कारण दौड़ आवश्यक यए आओर दौड़ै से अहाँ युवा छियै फौजमे भी अहाँ जाए सकै छियै पहिले तऽ फौजमे दौड़े लै छै तब आओर किछु एहि खातिर अपन फौजोके भर्ती होइ खातिर आ स्वास्थोके दुनू फायदा छै हमरा फौजमे नहि भेलै नौकरी नहि भेलै लेकिन दौड़ रहतै तऽ हमर स्वास्थ तऽ अच्छा रहतै आओर दौड़ से बहुत लाभ छै अहाँके दौड़ कयल रहत तबे अहाँ खेती या कोनो समान ऊठा बैठी तबे कए सकै छियै एहि कारण दौड़ आओर वर्क काम कयनाइ ही प्रैक्टिसके चीज छियै अहाँके करल रहत काम तबे कए सकबै दौड़ करल रहत तऽ एहि खातिर जे